اردو زبان بہت پیاری اور بہت اچھی زبان مانی جاتی ہے اور یہ اردو زبان پوری دنیا میں عام ہے بہت سارے لوگ اس زبان کو بولنا پسند کرتے ہیں ہماری ریاست میں علاقائی بولیوں سے یہ کچھ حد تک مختلف ہے کیونکہ اردو زبان کے اندر ایک عجیب سی چاشنی ہوتی ہیں جبکہ دیگر علاقائی بولیوں میں ایسی ثقافت اور ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی پاتی ہیں نہ ہی علاقائی بولی بولنے میں زیادہ مزہ آتا ہے علاقائی بولیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ علاقائی زبان جو بولتے ہیں وہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ اردو زبان میں ہم کسی سے بھی کہیں پر بھی مخاطب ہو سکتے ہیں اور اردو زبان کو بول سکتے ہیں اور اس زبان کی بڑی اہمیت ہے اور اس زبان کی بڑی قدر کی جاتی ہے اردو زبان عام طور پر بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کیونکہ اردو زبان میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اردو زبان کے ادب اور اس کی اہمیت کو بڑھاوا دیتے ہیں حقیقت میں اردو زبان بہت ہی پیاری اور بہت دل نشیں زبان ہے